مہاراشٹر میں کاروباری شعبۂ خطے کی مجموعی اقتصادی ترقی اور ترقی میں اہم کردار کرتا ہے مہاراشٹرا ہندوستان کے سب سے زیادہ صنعتی اور اقتصادی طور پر ترقی یافتہ ریاستوں میں ایک ہے اس اور اس کاروباری شعبے کی معاشیت کے مختلف پہلو نمایاں اثر پڑتا ہے پہلا ہے صنعتی مرکز مہاراشٹرا کی کئی صنعتیں شہروں اور کالسٹرلس کا گھر ہے جن میں ممبئی مالدار حکومت پونے آئی ٹی ٹی انجینئرنگ اور ناسک صنعتی زراعت اور اورنگ آباد اور ناگپور شامل ہیں ان شہروں میں مختلف قسم کی صنعتیں ہیں جو ریاست کی صنعتیں پیداوار میں حصہ ڈالتی ہے مہاراشٹر میں کارو باری شعبہ مختلف صنعتوں جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی مینیو فیگزیشن ٹیکسٹائل زراعت فائنانس تفریح اور خدمات میں لوگوں کو ایک بڑی تعداد کا روزگار کے موقعے فراہم کرتی ہے اس سے آمدنی پیدا ہوتی ہے اور غربت میں کمی آتی ہے اگر اس اسٹیٹ اور ڈومیسٹک پروڈکٹ مہاراشٹرا جی ایف ڈی پی میں کاروباری شعبے کی شراکت اہم ہے ریاست کی اقتصادی پیدا اور خدمات میں مینومیج مینومیج اور زراعت جیسے شعبوں سے چلتی ہیں یہ سبھی کاروباری ما ماحولیاتی نظام کا حصہ ہے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کاروباری شعبہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور اہم کردار ادا کرتا ہے بشمول نقل و حمل و ملاست اور ریئل اسٹیٹ جیسے سڑکوں بندرگاہوں ہوائی اڈوں اور دیگر ضروری سہولات کی تعمیر رابطہ بڑھانے میں تجارت کو آسان کرتا ہے براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری مہاراشٹرا اپنے سازگار کاروبار ماحول ہنرمند اور افرادی قوت اور ترقی یافتہ انفراسٹکچر کی وجہ سے ہندوستان میں ایف ڈی آئی میں نمایاں حصہ حاصل کرتا ہے ایف ڈی آئی کی آمد سرمایہ کاری ٹیکنالوجی اور منتقل معاون ہے ریاست کا کاروباری شعبہ خاص طور پر پونے اور ممبئی جیسے شہروں میں جدت اور ٹیکنالوجی میں اپنی شراکت کے لیے جانا جاتا ہے اس میں ایک فروغ پذیر آئی ٹی انڈسٹری حقیقی ادارے اور اسٹارٹ اسٹارٹس میں جو ٹیکنیکی ترقی اخ اختراع میں اپنا حصہ ڈالتی ہے